प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में मैं ज़्यादा भरोसा प्रिंट मीडिया पर करती हूँ क्योंकि प्रिंट मीडिया के द्वारा हमें भौतिक रूप में समाचार मिलते हैं जैसे न्यूज़पेपर या किसी पत्र के द्वारा परंतु प्रिंट मीडिया का उत्पादन और वितरण महंगा होता है प्रिंट मीडिया अधिक विश्वसनीय होता है क्योंकि इस में सत्यता की जाँच होती है और इसके डाटा को बार बार सत्यापित किया जाता है और अधिकतम पाठक जो होते हैं जो पेपर के द्वारा न्यू समाचार का पठन करते हैं वह प्रिंट मीडिया पर ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि डिजिटल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से वितरित होता है और यह कम विश्वशनीय होता है क्योंकि डिजिटल मीडिया की सत्यता की जाँच के लिए कोई पैमाने नहीं होते हैं